हाँ मैं दस से दस लाख तक पाँच शब्दों को बोल सकता हूँ एक हजार पाँच सौ पचासी दस हजार चार सौ चौबीस एक लाख बयालिस हजार आठ सौ नवासी दो लाख नवासी हजार सात सौ पचासी छः लाख पचासी हजार आठ सौ छत्तीस